جی ہلو جی جی جی بولیے جی مارکیٹ ہی میں ہیں مچھلی جو ہے بہت قسم کی ہے جیسے کہ بواری ہے سوراٹھی ہے اور پوٹھی ہے یہ سب ہر قسم کی مچھلی ہے آپ کو کون چاہیے دونوں سب ہے چھ سو روپیہ ندی والا کا تو آپ کو زیادہ پڑے گا آٹھ سو چور والے کا وہی چھ سات سو روپیہ پڑے گا یہی سب میں ہے جی جی سوراٹھی بھی ہے سوراٹھی پانچ سو سب ملا جلا ہوا ہے دیسلا کا پانچ سو ہے ٹھیک ہے زیادہ لیجیے گا تو کر دیں گے پچاس پچیس کم کر دیں گے چلیے اور کون لینا ہے جی جی بھیج دیجیے جی جی جی چلو آپ نہیں برف بالا نہیں ہے تازہ ہے وہ وہ آپ کو دو سو روپیہ ملے گا

نہیں دو سو روپیہ کم میں تو لگائے

جھینگا نہیں جی جی ہاں یہ پوٹھیا آر ملے گا آپ کو میڈیم سائز ہے یہ جو آپ کو ملے گا آپ ڈیڑھ سو روپے دے دیں گے

کوئی تو سر بہت مہنگا ملے گا جی ابھی تو نہیں ہے وہ سویرے سویرے ہوگا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیجیے